मां सिलाई न करे बि सिखियो आहे मुंहिंजो लक्ष्य इहो ई आहे इच्छा बि इहा आहे की मां अॻियां वञी सुठी तरह सिलाई कया ताकी माण्हू मुंहिंजी सिलाई पसंदि करनि